मां हिकु कैब बुक कई मां शांति नगर में रहंदो आहियां टे सौ रुपया ॾई करे कैब हिकु बुक कई हाणे मूंखे होॾे न वञी करे अचानकि घर में कमु अची वियो आहे मूंखे ॿिए हंधि घरु वञिणो आहे त जेके टे सौ रुपया मां तव्हांखे फोन ते कया उहे हाणे फोन ते तव्हां वापसि करे छॾियो मूंखे हिन नंबर ते ई वापसि फोन ते वापिसि करे छॾियो टे मां हिकु ओला बुक कई मां तव्हांखे एडवांस टे सौ रुपया ॾिना उहे एडवांस मां तव्हां सां वेनिती तो कयांव त मूंखे इहे ट्रे सौ रुपया इन मुंहिंजे नंबर ते ई वापसि कयोसीं मुंहिंजो नंबर आहे नव चारि टे टे चारि चारि पंज पंज छह ॿुड़ी ॿुड़ी त इन नंबर ते टे सौ रुपिया तव्हां मूंखे वापसि कयो